भैया कॉफी शॉप वाले बोल रहे हैं कह रहे हैं कि भैया हमारे यहाँ शादी पड़ा है हम को दो हज़ार कॉफी चाहिए तो आपके पास जी सर जी तो हमारे पास आपके पास कितने प्रकार की कॉफी हैं जी सर

जी सर जी

सर हम धरुना से बोल रहे हैं जी सर तो आपका प्राइस कितना पड़ेगा सर जी सर ठीक ठीक है सर तो हम आपके कॉफी शॉप पर आएँगे हमारा ऑर्डर कर दीजिएगा जी सर ठीक है सर ठीक ठीक है कह रहे हैं सर कि दो हज़ार कॉफी आर्डर किए हैं तो उसका प्राइस कितना हो जाएगा

जी सर जी सर शादी शादी है शादी है लड़की का शादी है क्यों नहीं कर क्यों नहीं आपका भी इनवाइट है

जी सर जी सर जी सर जी सर यही महीने में है ठीक है ठीक है सर हाँ हाँ हम आपके हम आपके कॉफी शॉप पर आएँगे तो बात कर लेंगे